जि'यां कि में तुसेंगी पैह्ले गै सनाया कि अ'ऊं गार्डनिंग करनी आं ते गार्डनिंग च मिगी बड़ा ज्यादा बैनीफिट बी होंदा ऐ गार्डनिंग च जि'यां अ'ऊं जेह्के फुल्ल लान्नी फरूट लान्नी ते जेह्कियां सब्जियां ग्रो करनी आं अ'ऊं अपने गार्डन च सब्जियां जेह्कियां न उ'नेंगी अ'ऊं अपने घर रोज बनाइयै ताजा सब्जियां तोड़ियै ओह् खन्नी होन्नीं ते फुल्ल जेह्के अ'ऊं जेह्के मेरे भगवान जी न जि'यां मेरे कृष्णा जी उ'नेंगी उंं'दे अग्गै अर्पित करनी उ'नेंगी चढ़ानी ते जेह्की बची जान जेह्के जियां मेरे यूज करने दे बाद बी बची जान ओह् अ'ऊं मार्किट च बेची औन्नी ते मिगी थोह्ड़े बहुत पैसे बी थ्होई जंदे ओह्दे शैल अते फरूट जेह्के अ'ऊं ग्रो करनी ओह् ते अ'ऊं आपू गै खन्नी होन्नी कि के ओह् फरूट जेह्के न मतलब फ्रैश फ्रैश फरूट होंदे न ते ओह्दी जेह्की मतलब कि कोई ओह्दे च तुसेंगी इन आर्गनिक चीजां नेईं थ्होनियां आर्गैनिक फरूट होंदे ओ ते उं'दे शैल ओह् होंदा